روشنی کی آلودگی کیا رات کے وقت مصنوعی روشنی مصنوعی بیرونی روشنی کا ضرورت سے زیادہ یا ناقص استعمال ہے اور یہ جنگلی حیات کے قدرتی نمونوں میں خلل ڈالتا ہے فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ میں اضافے کے باعث بنتا ہے انسانی نیند میں خلل ڈالتا ہے اور اُس سے انسانی نیند میں خلل پڑتا ہے رات کے آسمانوں میں ستاروں میں کو صاف نہیں دیکھا جاتا کیونکہ جب یہ آلودگی ہوگی روشنی کی تو ستارے صاف نظر نہیں آتے